अजकल दे जेह्ड़े जागत न ओह् नमियां नमियां गेमां खेढा दे न जि'यां कि वाल्ली बाल होई आ फुट्ट बाल होई आ बैट बाल होई आ अ होर हाक्की होई आ एह् जेह्ड़ियां सारियां गेमां न इस बेल्लै होई दियां न इसलै इ'यै जैदा प्रमुख चला दियां न लोक जागत जेह्ड़े न इ'नें गेमें गी जेह्ड़ा ऐ ओह् जैदा खेढा दे न खेढदे बी हैन एह् जेह्डियां गेमां न इस बेल्लै राश्ट्री स्तर पर खलोआ दियां न जागतें दी सलैक्शन बी होंदी ऐ ते ओह् जेह्ड़े न अग्गै जाइयै खेढदे बी हैन बड़े सारे बच्चे जेह्ड़े न साढ़े जेह्ड़े जम्मू दे बी हैन ओह् बी जेह्ड़े इंटरनैशनल इंडियन क्रिकट टीम च जेह्ड़े खेढा दे न जाइयै ते एह् बच्चे जेह्ड़े न किश किश जेह्ड़े बच्चें न मोबाइल पर जेह्ड़ियां गेमां चली दियां न फ्री फायर होई आ पबजी होई आ कैंडी क्रश होई आ मिल्ली मिल होर लूड़ो होई आ बगैरा एह् ते जेह्ड़े बच्चे न एह् ते बस टाइम बैस्ट ते इक मंनोरंजन दा साधन ऐ क्योंके इ'नें गैमां इक बस लिमटड़ टाइम आस्तै खेढियां जाह्न ते एह् स्हेई होंदियां न पर अजकल दे जागत न इ'नें गेमें पर जेह्ड़ा सट्टा लाना जिस्सी आखदे न ओह् लांदे न पैहे लांदे न ते पैहे जेह्ड़े र्हाई बी ओड़दे न पैह्लें बी जेह्ड़ी किन्नियां खबरां के बच्चे पबजी पर पैहा ला दे ते पबजी फ्री फायर पर पैहा लादे न ते जेह्ड़ा ओह् अपनी फैर फैर पैहा लाइयै खेढा दे न जेह्ड़ा कि उ'नें किश बच्चें इ'यां कीता के अपने पैहे जेह्ड़े पिता होर न उं'दे कौंट च जेह्ड़े पैहे न ओह् जेह्ड़े पबजी फ्री फायर पर ला दे न ते असें इ'यै करना चाहिदा कि इ'नें बच्चें गी गेमां एह् थोह्ड़ियां घट्ट खेढनियां चाहिदियां फील्ड च जैदा आना चाहिदा फील्ड दी गेमां बी बच्चे खेढा दे न बड़े जैदा खो खो खेढा दे न अ फुट्ट बाल खेढा दे न कबड्डी खेढा दे न कबड्डी आस्तै जेह्ड़े जेल्लै बच्चे कबड्डी खेढदे न ओह् फील्ड च आंह्दे न अपना जेह्ड़ा जोश दसदे न अपना दस्सदे न के साढ़े च किन्ना सटाइमना खो खो खेल दे न अपनी ट्रिक्स यूस करदे न सारे बच्चे तो एह् जेह्ड़ियां गेमां न एह् जेह्ड़ियां जरूरी एह् जेह्ड़े बच्चे नमियां गेमां खेढा दे न वाली बाल बगैर खेल्ला दे न फुट्ट बाल खेढा दे न केइयें बच्चें दे फुट्ट बाल बड़ा पसंद होंदा ऐ खासकर बुआएस गी बुआएस गै जैदा फुट्टबाल खेढदे न ते लीबाल एह् जेह्ड़ी सारी गैमां न जागत अज्जकल दे जेह्ड़े नमें इ'यै जैदा इ'यै पी़ढ़ी दे खेढा दे न जेह्ड़े पैह्ले जागत हे ओह् बांह्टे होई ऐ क्रिकट होई गेआ गुल्ली डंडा होई गेआ एह् जेह्ड़ियां गेमां हियां एह् खेढदे हे पर अजकल दे बच्चे जेह्ड़ी खो खो होई आ कबड़्डी होई आ इ'नें गेमें गी जैदा खेढदे न ते

ते एह् जेह्ड़ी खेढां एह् गेमां जेह्ड़ियां न किश हद्द तक्कर एह् सब मनोरंजन जित्थै धोड़ी मनोरंजन साधन ऐ उत्थूं धोड़ी ठीक पर जिसलै एह् इक चसका टाइप बनी अंदा ना ओल्लै एह् सेहत आस्तै एह् बड़ी हानीकारक होंदियां न बच्चे दे माइंड पर इफैक्ट करदियां केईं बच्चे जेह्ड़े ई मतलब उ'नें ई गेम खेढी खेढी अपनी उंगलां चलाने दी जेह्ड़ी आदत होई ऐ दी ऐ ओह् दस मैंट बी फोन दे बगैर नेईं बैठी सकदे फोन दे बगैर जेह्डियां गेमां न हून गेमें बगैर नेईं रेही सकदे मतलब ओह् अपने पैरेंटस कन्नै बी इ'यां लड़दे न के असें गी फोन देओ असें एह्कड़ी गेमां खेढनियां न पेरैंटस गी केह् करना चाहिदा कि मैक्सिम बच्चे गी फील्ड च तुआरना चाहिदा बड़ी अच्छी अच्छी गेमां न क्रिकट खेलन बोलीबाल खेढन इं'दे च कबड्डी खेढन खो खो खेढन इ'दे च अपनी इनवालवमैंट देन इ'नें ई पता चलै कि जेह्ड़े बच्चे जेह्ड़े अंतर राश्ट्र ते राश्ट्री स्तर पर इक गेमां जेह्ड़ियां न कि'यां खेढियां जा दियां न बच्चे जेल्लै बाह्र आह्ंगन उ'नें गी पता चलग कि खो खो दे किन्ने प्लेयर होंदे न ओह्दे च कि'यां ग्राउंड ऐ ओह्दी कि'यां मैजरमैंट होंदियां न एह् सारियां बच्चे गी फिर गै पता चलनियां न इ'यां नेईं चली सकदियां अगर ओह् कबड्डी दे ग्रांउड च जाङन ते फिर गै उ'नें गी दाऊ पैच जेह्ड़े न ओह् पता चलने न के कि'यां खेढदे न इ'यां ते ओह् फोन च लूड़ो बड़ी खेढी लैंदे न फोन च क्रिकट खेलना ते असल फील्ड च आह्नियै क्रिकट खेलने च बड़ा फर्क होंदा ऐ